बहुत सुन्दर विषय कि अहाँकेँ गाममे खुला शौच आम बात छल जी हाँ बिल्कुल आम बात छल आइ सरकारके प्रयाससँ प्रत्येक घरकेँ शौचालय मिलल पूर्वमे हर महल्लामे दू चारि घर छल जिनका अपन शौचालय छलनि लेकिन एक बात जे हमरा समझमे आबि रहल अछि जे ओ ई कि जखन खुला शौचके व्यवस्था छल ओहि बहानासँ भी घरके हर जन अपना घरसँ पाँच सए कदम हजार कदमके भ्रमण करैत छलाह आ ओहि बहानासँ हुनकर वाकिंग होइत छलनि खुला शौचमे खुला हवा आ सूर्यके प्रभावमे सुखा जाइत छल खेतमे खाद भऽ जाइत छल परन्तु ई जे शौचालय व्यवस्था एकर भविष्यमे नुकसान होयत चूँकि हर घरमे एक गड्ढा जाहिमे ई शौचालयमे शौच जमा होइए ओ भविष्यमे एहिके गैस बनाके विस्फोट करत